कोंकणी भास आमी प्रमोट करतलीं जाल्यार चडांत चड कोंकणी उलोवपाची गरज आसा कोंकणींत बरोवपाची गरज आसा आनी ती चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा तशें प्रत्येक इस्कॉलांत आमी कोंकणी भास कंपलसरी जर करत आनी भुरगीं ती निवडत जाल्यार कोंकणी भास चडांत चड फुडें पावतली आनी एक म्हळ्यार आज काल गोंयांत जो कोण मनीस जाॅब करपाक वता तेन्ना कोंकणी भास ही कंपलसरी केल्ली आसा कोंकणी भास येवपा जाय अशें तरेन कांय एफर्ट्स घेतात जेणे करून कोंकणी भास अज्रंवर जातली